पब्लिक संसाधनों का न होना यह एक बेहद ही बड़ी समस्या है हमारे ग्रामीण क्षेत्र में पब्लिक संसाधन न होने के कारण कई सारे भाई बन्धुओं को पैदल एक लम्बी दूरी तय करनी पड़ती है जिसके कारण उन उनको असुविधा महसूस होती है पब्लिक संसाधनों के न होने न होने पर सबसे बड़ी दिक्कत तब आती है जब हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में कोई बीमार हो जाता है हमार ऐसे हमारे बन्धु जिनके पिताश्री बीमार होत हो गए थे तो उनको समय पर डॉक्टर डॉक्टर का इलाज न मिलने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी पब्लिक संसाधन न मिलना एक बेहद ही बड़ी बीम बेहद ही बहुत बड़ी समस्या है टीकाकारण टीकाकरण हमारे गाँव में टीकाकरण केन्द्र उन्नीस के बेहद ही बेहद ही बड़े लाभ हैं और बेहद ही अच्छी चीज है कि हमारे गाँव में टीकाकरण केन्द्र है बच्चों को टिक पोलियो का टीका लगाना एक बहुत ही अनिवार्य कार्य है यह टीकाकरण केन्द्र न होने पर जिसके बच्चों को समय पर टीका नहीं लग पाता है जिससे कई सारे बच्चे पोलियो का शिकार एवं कई सारी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं ऐसे ही हमारे बन्धु जिन जिनकी चाचा की लड़की को समय पर पोलियो का टीका न मिल सका और वह आज पोलियो की शिकार है टीकाकरण केन्द्र एक बेहद ही बेहद ही अच्छी चीज है और इसका हर गाँव में होना अनिवार्य है